مجھے باغبانی بہت پسند ہے پیڑ پودے لگانا اور باغیچہ لگانا اور پھلوں کے پیڑ لگانا پھولوں کے پیڑ لگانا مجھے بہت پسند ہے میں اپنے گھر میں بھی لگایا ہوں اور اس کے لگانے کے لیے پھاؤڑے کی ضرورت پڑتی ہے کھرپی کی ضرورت پڑتی ہے اس کی کٹائی کے لیے قینچی کی ضرورت پڑتی ہے اس کی سنچائی کے لیے انجن کی ضرورت پڑتی ہے اور پائپ کی ضرورت پڑتی ہے انجن کہیں اور بیٹھتا ہے کیونکہ ہر جگہ انجن لگ نہیں سکتا پانی کے لیے پائپ لگانا پڑتا ہے قینچی کاٹنے ووٹنے کے لیے جو شاخ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اس کے کاٹنے کے لیے قینچی استعمال کرتے ہیں کھدائی ودائی بھی کرتے ہے اس سب کے لیے باغ لگانا بھی اچھا ہے